प्रणाम करैत छी सर ठीक यऽ सर भऽ तऽ रहल छै मिथिलाके तैआरी भऽ रहल छै पढ़ाइमे आ हँ कहलहुँ कि सर यदि दू मिनट समय हमरा फोन पर बतेबै तऽ मिथिला अपना सबकेँ लिपिओ आबैत छै मिथिला लिपि ओहिके बारेमे कनिटा अक्षर हमरासबकेँ सिखैके छै तऽ ओहिके बारेमे दू लाइन कनिटा हमरा अहाँ बता दितहुँ

जी सर

हूँ

हूँ

जी

जी जी

जी हूँ जी सर

हूँ

कैथी हूँ जी सर

हूँ

ठीक यऽ सर एतबा चीज बताबैके लिअ बहुत बहुत धन्यवाद आशिर्वाद दिऔ फेर हम बात करब